جی سر ہماری بات ایچ پی گیس سے ہو رہی ہے سر سر اصل بات یہ ہے کہ مدھو مدھبنی ضلع میں زکریا کالونی میں پہلے رہتا تھا سر کسی دشواری کی وجہ سے سر اب میں وہاں سے ہٹ کے باقر گنج جا چکا ہوں سر جی دو کلو میٹر ہے سر آپ کے آپ کی گاڑی آتی تھی سرنگڑ لے کے تو اس لیے میں جو ہے یہاں باقر گن کا جو ہے ایڈریس میرا لکھ لیجیے سر جی سب کچھ سر وہی رہے گا آدھار بھی سب سیم آدھار رہے گا سر سر بڑی مہربانی ہوگی کہ باقر گنج کا جو ہے آپ ایڈریس لکھ لیجیے سر جی سر جی سر اپڈیٹ کر لیجیے سر باقر گنج کا جی ہاں زکریا کالونی کو سر جو وہاں سے ڈیلیٹ کر دیجیے ہاں ابھی باقر گنج ہی میں رہنا ہے سر بہت بہت شکریہ سر